बेसिकेलि जोंनि एरियाआव क्लास टेन फरायखांनायनि उनाव गोबां ऐस एस स्कुल फोर दङ नाथाय बै ऐस एस स्कुलफोरा खालि आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखायल' आरो साइन्स आ दंब्लाबो मोनसे मोननैफोरल' दङ स' जोङो दा जोंनि एरियायाव साइनस आरो क'मार्स फरायनाय एसेग्राब मानि मोना जोंनि एरियायाव जाहैबाय गोबां फरायसाफ्रानो आर्ट्स फरायनांगौ जायो स' फाइनानसियेल प्रब्लेमनि थाखाय दस्रा जायगायाव थांनो हाया आरो दस्रा जायगायाव थाहैब्लाबो ओरै लजिं भारा रुम भारा बेफोरखौ होनो हाया बिनिखायनो जोङो जोंनि लकेल एरियायाव थानाय आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रिमावसो बांसिन फरायनांगौ जायो आरो आरो ओरै हमनानै लादो ऐस एस फरायखांनायनि उनाव साइन्स आरो क'मार्सनि थाखायथ' टटेलि जेबबो सुबिदायानो गैखाया जोंनि एरियायाव खालि आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आरो बि बि ए स्ट्रिमनि थाखायल' दङ आरो बैफोरावबो मोजाङै बैफोर आर्ट्स आरो बि बि ए स्ट्रिमावबो जोबोर मोजां क्लास लानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि एरियायाव डिग्रि डिग्रि कर्स लानो थाखाय साइन्स आरो क'मार्सनि थाखाय जेबबो सुबिदा गैया आरो जोंनि जायगायाव खालि आर्ट्स आर्ट्स निल' कलेज दं आरो बि बि ए बि बि ए निल' दङ आरो बेखौबो माबा फरायखांनायनि उनाव बे डिग्रिखौ लाखांनायनि उनाव एम ए खौ जोङो दस्रा इउनिभारसिटि फ्रावसो लाहैनो गोनां जायो आरो बैफोर इउनिभारसिटि इउनिभारसिटिफोराव जोङो थांनो थाखाय बिराद गोबांयैनो प्रब्लेमखौ जोङो बुगिनांगौ जायो